जय झूलेलाल पी टी उषा हिक फेमस लेडिस आहे जंहिं न आहे न उणिवीह सौ एकासी जो एकयासी में चारि सौ मीटर जी दौड़ कई पंहिंजे नाले मेडल जीती आहे हुन खां पोइ उहा ॿ सौ मीटर जी रेस कई हिन में रजत पदक हासिल कई